हमारे हमारे सरकार योजना हमारे गाँवभर की समस्त मैं बात कहना चाहता हूँ कि कि हमारे सरकारी योजना जिसे हमारे नगर नियम या गाँव सरकारी सड़क जब बनती है तो उस चीज़ में हम लोग सुधार इस चीज़ को हम लोग करते हैं कि जैसे कि सड़क या रोड बनती है या मुखिया या कर्मचारी या सदस्य किसी भी प्रकार की योजना से बनाया जाता है तो उस जगह पर हम लोग सही से बनाने का प्रयास करते हैं और बनाने का अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो उस चीज़ को जो चीज़ ग़लत बनाई जाती है तो हम लोग उसको रुकावट करते हैं तो कई प्रकार की हम लोग को समस्या झेलनी पड़ती है जैसे हो गया कि सड़क बनती है या कोई इस्कुल बनता है या कोई या कोई मन्दिर बनता है अनेक प्रकार के हमारी योजना सरकारी योजना जो आई जाती है जैसे पशु सेट हो गया मुर्ग़ा पालन हो गया बकरी पालन हो गया अनेक प्रकार की योजना हम लोग के गाँव में बनाई जाती है और उस चीज़ को बनाने वक़्त हम लोग किसी प्रकार की त्रुटी या रुकावट करते हैं तो उस चीज़ पर उस चीज़ पर कई प्रकार की रुकावट को नहीं मानते हैं तो उस चीज़ को हम लोग जो है सभी गाँव वासियों एवं शहरवासियों को एक संगठित होकर उस चीज़ को हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं और सही योजना को हम लोग सही चीज़ बनाने का प्रयास करते हैं तो हम लोग यही आप योजना से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि को जैसे स्वच्छ स्वच्छ अस्पताल हो गया या गाँव की रोड हो गई या सड़क हो गई तो यही प्रकार को हम लोग साफ सुथरा जा रखने का प्रयास करते हैं कि हमारे साफ सुथरे रहने से अच्छा रहेगा या अन्यतः साफ सुथरा नहीं रहता तो उस चीज़ से कई बीमारी का सामना करना पड़ता है इसलिए हम लोग सड़क सड़क या रोड या गली या इस्कूल या मन्दिर सब चीज़ को हम लोग स्वच्छ और साफ सुथरा रखने का प्रयास करते हैं सबसे पहले अस्पताल की मैं बात करना चाहता हूँ कि उस चीज़ का साफ सुथरा रहना ज़रूरी है क्योंकि हमारे गाँव भर भी स्वच्छ और साफ सुथरा रहना ज़रूरी है इस चीज़ हम लोग साफ सुथरा करने का पूरा प्रयास करते हैं